गायता आसतना ताळो बी सामको त्रास जाता ताळ्यांत उतरां बी सुटना म्हणून सद्दां सकाळ फुडें हांव मिठा गोळगोळ घेता हो तुमी घेवचो सद्दां सकाळ फुडें उठलें त्या बरोबर बरो मिठा धाये फावटी मिठा गोळगोळ घेवंक जाय मान अशी करून वयर करून मिठा गोळगोळ घेवं जाय हे अशें म्हाका आजेन बी सांगले म्हाजे मागीर पेलो भर उदक पिवोंक जाय गरम गरम ताळ्या सारको शेक वयता तसो सकाळ फुडें आनी न्हिदता आसतना आमी उदक पिवोंक जाय ताळ्याकूय बरें सगळें कमां बरें आनी केन्ना इल्लो कसाय बी करून घेवचो थंडी बी जालें जाल्यार ताळो बी बरो सुट्टा आलें घेवं जाय मिरयें मिरयां उद बी शिजोवन घेवचें आनी थंडे बी बरें आमकां सगळें कामांक तुळशीं पानां आमी घालून तुळशीं केंसरां घालून तुळशीं केंसरां सिजन प्रमाण घालप केंसरां जाता तेन्ना तुळशीं केंसरां घालून कसाय करून पिवप तेन्ना पानां घालून कसाय करून पियो जायना तें मार जेन्ना पानां जाता तेन्नात पानां पानां घालून कसाय करून पियो जाय तो बरो तें त्या टायमार तें तें जाता तेन्ना करून पिवपा जाय तुळस ही खूब आरोग्य आसूं बरी आवाज तुजो बरो उरपा लागून जिवाची काळजी बरी घेवं जायी आनी गायत आसतना आमचो मेन आवाज न्ही तो आवाज बरो सुटों जायो आनी आवाज बरो सुरूय आसूं जाय लोक मागीर आयकोपाक जाय इंट्रेस आनी तूं बरें गायलें आनी तुक आवाज आनी सुर ना आनी ताल ना जाल्या लोक आयकोंकूय रावना तूं कितलेंय बरें अर्थ मिनींगफूल गायलें जाल्यार तें लोक रावना तेका बरी ताल आनी सूर आसूं जाय आमी गायता तेका आनी आवाजूय बरो आसूं जाय गळो जाल्यारूच ते आमचें फुडें मन लावन आयकतलो आमी गायता तें जाल्यार डिमांड डिमांडूय हां लोकूय मुद्दम आयकता तें मनशालें आमी गायक सुद्दां पळय कोणूय बरें गायक आसता तेंचे कोण बरो गायतो तेका तेका बरेंत हें गाणीं जाय अशें आसना तेका बरो अर्थ आसूं जाय आनी तुजो बरो सूर आसूं जाय ताल आसूं जाय गळो आनी तेका लागोन लवंगां बी खावंक जायी खडीसाकर खडी साकर बी खावंक जाय तुमी गायता आसतना गावपाक वयचे पयली थोडी खडी साकर खावंक जाय ताळो तुमचो बरो सुट्टा लवंगां खाव जाय ती थोडणेन बी आमकां खाकर तर बीन हें जाता तें कांय जायना लवंगां गायता आसतना बीन लवंगां बी हालें जाल्यार